आं न'आव गाननो थाखाय गोबांखौनो गामसा दानाय जायो आरो बेनिफ्राय गामसाखौ आं न'खरनि सुबुंफोरनो गाननो थाखाय आं दानाय जायो बेनिखायनो दखनाखौ आं एसे खम दानाय जायो गामसाखौसो बारा दानाय जायो बे गामसाखौ आं न'खरनि आइ आफा बा बिदा फंबाय बिसोरनो आं गाननो थाखाय गानहोयो आरो बेजों लोगोसे जों माखासे लांगा दखना दायोब्ला जों आगर गुबै बेफोरखौबो जों दानाय जायो आं बे आगरफोरा जों बाहायनाय जायो हाजो आगर बा दावराय मोख्रैब बा खांख्रिखला आगर बेफोरबायदि आगरफोरखौ बाहायनानै दानाय जायो आं खोब मोजांसिन दानायानो आं गामसाखौ गोबां दानाय जायो बेखो आं गोबां दखानफोरावबो फानहैनाय जायो आरो न'खरनि बाय बाहागि खुरमाफोरनोबो आं गामसा दानानै हरनाय जायो आरो माब्लाबा समावहाय बिहु फालिबो दानाय जायो बिहु फालिखौबो आं बाय बाहागि बा गामिनि बोराय बुरै बिसोरनोबो मानफोराव बाहायनाय जायो जों बर' हिसाबै जों गोथां फालिखौ जों गोबांसिन दायो बेखौ जों बैसागो बिहुफोराव जों बे गोथां फालिखौ जों गोनां हिसाबै जों बाहायो बेनिखायनो बेयावबो जोङो दौरि दौसि बिसोरनो जोङो मान होनाय जायो बेनिखायनो बेखौ दायो आरो गामसाफोरखौबो गोथां बैसागु समाव गोथां नांगौ जायो बे गोथांखौ बैसागो समाव दायोब्ला बाजारफोरावहा गोबां फानहैनो हायो बेनिखायनो गोथां गामसाखौ जों गोबांसिन दानाय जायो आरो बेनिखानो बैसागो बोथोर सम मोनफैयोब्ला गोथां गामसाया आंखाल जायो बे गोथां गामसाखौ जों गोबां दानानैहाय बाजारफोरावहाय फानहैनाय जायो आरो बेजों लांगा दखनायाबो गोमो गाबा जोंनि बिहुनि समावहा बा बैसागु समावहा गोमो दखनायाहै गोबां सोलियो बेनिखायनो गोमो दखनाखौबो प्राय दानानै लायो बेखौबो जों सासे सानैजों दानो हायाबाबो जों सानै सानै लोगो नांनानै लांगा दखनाखौ दायो बे दानाय समाव जों गोमो दखनाखौ जों गोबां दायो बे दानाय समाव जोङो आगर गुबै बाहायो बेखौ जों फांसन बा बैसागु फोरबोफोरावहाय गाननानै जोङो बाहायनो थाखाय बे गोमो दखनाखौ जोङो गानो आरो गोथां गामसाखौबो फोरबोनि समाव गाननाय जायो आरो गोथां बिहु फालिखौबो जों मानफोरावहा लानाय जायो बा होनाय जायो बेनिखायनो जोङो